हॅं हेलो की हाल यऽ अपनो ठीक छै कतऽ गेलियै रहय की करै लए हॅं हॅं अहाँकेँ तऽ गीत सभ बढ़िऑं बढ़िऑं आबैया कोन कोन गीत सभ गेलियै

हॅं हॅं सिन्दुरदान सभके नहि गेलियै रहय हॅं द्विरागमणो भेलै रहय हॅं हॅं हॅं मिथिलाके गीत सभ बढ़िऑं होइते छै अहाँ तऽ गायक छेबे करी अहाँकेँ अबिते यऽ ढ़ेरी गीत सभ हॅं हॅं हॅं हॅं सएह तहन भोज भात सभ खेने हेबै हॅं

हॅं हॅं हॅं चलि जायब हमहुँ हुँ कय बजे देबह हॅं हॅं ओ हो हॅं

हँ नहि समदाउन तऽ द्विरागमणमे ने हेतै हूँ हॅं हॅं हॅं आबैया हॅं हॅं हॅं ठीके यऽ हॅं हॅं हॅं चलि जाउ हुँ ठीक यऽ हँ आबि जायब आबि जायब फोन कय देब चलै से पहिने